आमच्या गांवांत उक्तेपणान शौच करप सादारणपणान जातले ना कित्याक तें केलें जाल्यार लोकांक खूब त्रास जाता कसलो त्रास जाता थोड्या जाणांक मलेरिया जाता डेंग्यू जाता अशें करून लोक बरें ना करून पडटात